हा मूंखे लॻंदो आहे की जॾहिं सेलिब्रिटी जी ॻाल्हि ईंदी आहे त प्राइवेसी जी कमी थी वेंदी आहे छो करे माण्हू ॾाढो उत्सुक हूंदा आहिनि सेलिब्रिटी जे लाइफ़ जे बारे में ॼाणण में हो छा था पाइनि छा था खाइनि काॾे घुमनि था कीअं पंहिंजो वेट मेनेज कनि था कीअं उथनि था कीअं विहनि था हीअ सभु ॼाणण लाइ माण्हू ॾाढो उत्सुक हूंदा आहिनि हो हुननि खे फ़ॉलो करण जी कोशिशि कंदा आहिनि जंहिं करे हू हुनजी प्राइवेसी जी ॾाढी दिक़त थी वेंदी आहे हो पंहिंजी कोई बि ॻाल्हि लिकाए करे न रखण पाईंदा आहिनि छो की माण्हू हुनजी लाइफ़ में ॾाढो घुसण जी कोशिशि कंदा आहिनि उत्सुक हूंदा आहिनि की हो छा था करनि कीअं काॾे घुमणु वञनि था कंहिं सां दोस्ती रखनि था कंहिं सां शादी थियनि था केतिरा ॿार ॼाइनि था सभु बारे में माण्हुनि खे ख़बरु चाहींदा आहिनि जंहिं करे हुननि जी लाइफ़ में घुसी वेंदा आहिनि और हिन करे हुननि जी पंहिंजी लाइफ़ जी प्राइवेसी न ॾेई पाईंदा आहिनि हुननि जी हर हिकु छोटी ॻाल्हि माण्हुनि खे ख़बर हली वेंदी आहे छो की माण्हू हुननि खे फ़ॉलो कंदा आहिनि और फ़ॉलो और न उत्सुक हूंदा आहिनि की उन लाइफ़ में छा थो थिए हो चाहींदा आहिनि की मां बि हुनजे सेलिब्रिटी वागुंरु ठहूं जंहिं करे त हुनजी लाइफ़ खे फ़ॉलो करण जी कोशिशि कंदा आहिनि जेकॾहिं प्रा सेलिब्रिटी जी लाइफ़ प्राइवेट न थी पाईंदी आहे